पूर्णियामे लोगनके बहुत तरहके बदलाव आएल छै जइसेकि भऽ गेलन इन्दिरा गाँधी स्टेडियम बनि गेलऽ छै सदर अस्पताल बनि गेलऽ छै रोड घाट बनल छै अच्छा अच्छा रोड बनल छै आओर सफाइ सुथरा हमेशा होइत रहै छै आओर कॉलेजसब बनि गेलऽ छै जइसे कोइ बच्चा नहि जा सकै छै दूर तऽ यहाँ आबिके पढ़ै छै यहाँके पढ़ाइ भी अच्छा होइ छै आओर आर्थिक बेबस्था भी ठीक छै यहाँके बुनियादी ढाँचा सबके ठीक छै आओर हरेकमे परिवर्तन आएल छै यहाँके सब आदमी मिलिकऽ योगदान दै छै एतहि रहिकऽ हम अपन जीवनके एक मकसद हासिल करि रहै छिए करैलऽ अएलिए जब पूर्णिया आओर सामाजिक परिवर्तन समाजमे आदमी सबके विकास होइ छै समाजमे आदमीसब बहुत तरीकाके विकास कऽ रहल छै जइसेकि अपन अपन रोजगार करिके जॉब करिके अपन घर बनल छै समाजमे परिवर्तन आएल छै रोड घाटसब गेलऽ सब फ्रेश साफ सुथरा रहै छै हमेशा आओर एकर बाजारीकरण यहाँभी बाजारमे बहुत विकास अएलऽ छै पहिलेसँ बहुत ज्यादा होलऽ छै आर्थिक विकास भी ठीक छै जहाँ यहाँ बेरोजगार आदमीसब जे होइ छै ओकरा रोजगार मिल जाइ छै